आच्चा हेल्ल' बबेनिफ्राय बुंदोंमोनफालाय नोंथाङालाय नोंथाङा बबेनिफ्राय बुंदोंमोन बा आच्चा आच्चा आच्चा दे खोन्थानायसाय दे औ औ औ औ औ औ

बिदिनो समाजनि बेलायाव माबाफोर माने रायजो राजाजों माने रायलायखादोंमोन नामा

औ औ अ' ओरैनो बे हा लेखाफोरनि बेलायाव बुङोब्लालाय मा रोखोमनि औ औ औ

औ औ औ

औ औ औ औ औ

दा बे बेलाखौ रायलायनो रालायोबाथ' माने माखासे प्रसेस जों थांनांगौ जागोन दा प्रसेसिं खौ नायोब्ला नोंथाङा आंखौ लोगो हमग्रो नांगोन आरो दा बाय फन जों रायलायनांगौआबोथ' एसे गोब्राब जायो उन्हालागैनि समाव माने फेस टु फेस नांगौबा सानैजों इसे जिरायलायनानै रायलायबा साबसिन जागोन नामा औ औ औ दा मानो होनबा फन जों रायलायबाबो एसे बेले बेजेखौ नुहरो आरो माने फेस टु फेस रायलायबा बेफोरबायदिनि केस आव एसे साबसिन जागोनखौ मोन्थियो बेनो आरो आच्चा आच्चा औ दे दे जागोन दे दे उनाव लोगो हमदो दे